हैल्लो हैल्लो हां जी बाल कटाने तुसें हां जी केह्ड़ी कटिंग करानी स्टैप कटिंग करानी जां फिर जां इ'यां थोह्ड़े थोह्ड़े कलेयर कटिंग करानी जां बट्टरफलाई कटिंग करानी केह्ड़ी करानी ऐं हां जी किन्ने पैसे मतलब किन्ने तुस देई सकदे हो हैल्लो हां जी हां जी हां ते फिर आई जाओ दकान पर दो त्रै बज़े कन्नै हां जी ते बस तुस किन्नें पैसे तुंदी कटिंग उप्पर तुंदी कटिंग उप्पर डिपैंड करदा तुसें केह्ड़ी कटिंग करानीं ऐं पैसे हून तुस आह्गे ते करी लैगे ना गल्ल चलो ठीक ऐ